हैलो हां जी सर एह् गंगा बुक सैलर बोला दे ना हां जी हां जी अखनूरा आह्ले बोला दे न एह् में अपने ओह् जागता लेई ना इक बुक पता करनी ही ऐ तुं'दे कोल ओह् एह् बुक जेह्ड़ी एह् छेमीं दियां कताबां आई दियां न एह् साढ़े इत्थै जेह्ड़ा आर्मी स्कूल दी कताबां आई दी ऐ अच्छा ओह्दे बिच्च ना इस बारी आक्खै दे कोई सलेबस चेंज होए दा ऐ ते इस बारी तुं'दे कोल सलेबस जेह्ड़ा नमां आए दा ऐ ओह् बी आई दियां न सारियां अच्छा इस साल दी सारियां आई गेदियां न अच्छा इस बारी यूनिफार्म बी यूनिफार्म बी आक्खा दे स्कूला आह्ले चेंज होई गेदी ऐ इस बारी आर्मी आह्लें अच्छा अच्छा ते कोट्रैक्ट हून इत्थुआं आह्ले नी ऐ जम्मू आह्ले बाह्रा आह्ले गै अच्छा मतलब इस बारी थोह्ड़ा डिस्काउंट देआ दे ओ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ मतलब पंछानी लेआ तुसें ऐं अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ चलो फिर इक कम्म करेओ इस बारी इक ते छेमीं दी कताबां करी ओड़ेओ ठीक ऐ नमें सलेबस आह्ली ध्यान करियै बा जेह्ड़ी पिछली बारी बी हां जी हां जी होर कन्नै कापियां करी ओड़ेओ क्लासमेट आह्लियां केह्ड़ियां न हां क्लासमेट आह्ली कापियां करी ओड़ो कन्नै ओह्दे बिच्च ओह् करी ओड़ेओ प्रैक्टीकल कापियां बी करी ओड़ेओ जागतै लेई ना हां हां इस बारी इस बारी तां हायर सकैंडरी लग्गी गे जागत तां पैन गै चाहिदे हां जैल्ल पैन गै करेओ पर काले ते नीले हां एह् दोए करी ओड़ो कन्नै पैंसल बी करी ओड़ो तिन्न डब्बे इरेजर बी करी ओड़ेओ ठीक ऐ बस बस नटराज दी करी ओड़ेओ ठीक ऐ बस बस इ'यै सब करेओ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फेर में लाना आपे चक्कर ठीक ऐ शामी धोड़ी करी ओड़ेओ बस बस बस ठीक ऐ ठीक ऐ जी धन्नबाद जी ओके जी